म्हाका एक स्कुलाचें बॅग ऑर्डर करपाचें आसले सो हांवेन म्हाज्या फ्रेंडाक विचारले खंयसर बरें बॅग गावतलें म्हाका सगळ्यांनी रॅकमेंड केल्ले कितें बाजारान वचोन बॅग हाडपाचे पूण म्हाका दिसले कितें ऑनलायन आयज कालचे जग जाला तेज्या खातीर ऑनलायन बॅग ऑर्डर करचें तेज्या खातीर हांव फ्लिपकार्टार गेलो आनी हांव बॅग सोदपाक लागलो बॅग सोदताना म्हाका खूब तरे तरेची बॅगां दिसली पूण म्हाका जाय आसले कॉलेजी खातीर बॅग म्हाज्या बुकांची सायजां व्हडली आसा म्हाका तितून वॉटर बॉटल फीट जाल्ली जाय आनी म्हाका तितून म्हाज्या जेवणांची टिफीनां प्लस म्हाजी नॉर्मल टायम खावपाची टिफीनां ही सगळी फीट जावपाक जाय म्हाका एक व्हडल्या सायजीन बॅग जाय आहले हांव ते सोदपाक लागलो तरी म्हाका तेतूंत विवीध ब्रँडांची बॅगां गावलीं म्हाका जाय तसलो कलरूय म्हाका गावलो हांवेन नायकीचे एक बॅग सिलॅक्ट केलें सिलॅक्ट केले आनी हांव मागीर तेजी ऑर्डर डिलीवरी केन्ना येतली ही पळोवपाक गेलो जाल्यार ताजेर चार तारीख डिलिवरी म्हणून आसली आनी म्हाजी कॉलेज स तारखेर सुरू जावपाची आसली म्हाका पयली मनांक खंत दिसली कितें म्हाका डिलीवरी टायमार येना जाल्यार म्हाजे कडेन मागीर बॅग आसचें ना कॉलेजीन व्हरपाक पूण तरी हांवेन ते ट्राय करपा खातीर ऑर्डर केलें पूण म्हाजी डिलीवरी अशें म्हणटा न्हू की आयज काल सगळींच आमी ह्या जगान फसतात खरें कांयच अशें उरलेंले ना सो जेन्ना म्हाका डिलीवरी येवपाची आसली चार तारखेक त्या दिसा हांव अख्खो दीस रावलो पूण म्हाका डिलीवरीच येवंक ना म्हाका डिलीवरी सात तारखेर येयली आनी म्हाजी कॉलेज स तारखेर सुरू जाल्ली डिलीवरी येयली तेन्ना हांवेन ती पॅकेजींग ओपन केली सो डिलीवरीची पॅकेजींग ओपन करतगूच हांवेन जो कलर सिलॅक्ट केल्लो तो कलर कांय सारको नासलो फोटवान जे बॅग दाखयलेले त्या सारके ते बॅग नासले तितून खणां खूब कमी दिल्लीं आनी हायेन वॉरेंटीचे एक बॅग ऑर्डर केल्लें सो ते बॅगार वॉरेंटी कार्ड नासले म्हजे नांव नासलें आनी जर म्हाका ते बॅग आतां परत दिवपाक जाय जाल्यारुय म्हाका आता खंय वचपाचे हेजी खबर नासली